میرے خیال میں اردو ایک بہت ہی پیاری اور آسان زبان ہے زندہ جس کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے ہمارے ریاست میں اس کی اس کی اس وقت بہت زیادہ ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اردو زبان کو اہمیت استعمال میں لائیں اور اس کا استعمال دوسروں دوسروں سے بھی کرنے دوسروں سے بھی کرنے کرنے کو کہیں میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اردو کو زیادہ سے زیادہ اور زیادہ اردو کو تعلیم حاصل کریں اور ہم ہم دوسروں کو بھی سکھائیں جب میں نے اردو جب میں نے اردو پڑھائی شروع کی تھی تب تب اس وقت ہر سبجیکٹ اردو میں پڑھائے جاتے تھے ہمیں اردو زبان بہت پسند ہے اس لیے ہم لوگ اردو بہت زیادہ پڑھائی کرتے ہیں اردو ہماری ہماری بہت خوبصورت کتاب ہے